पूर्णियामे मीडियाके स्रोत छै बहुत सारा न्यूज चैनल छै पेपर छै पेपरमे जैसे हिन्दुस्तान हो गेलै प्रभात खबर भए गेलै ई सबमे न्यूज आबै छै सब जगहके कतए की भेल नहि भेल जतए जे घटना घटै छै ओएह सब आबै छै जेकी हमरा सुनिके पता चलैत छै ओकरे द्वारा आब एकरामे एगो चीज ई छै जेकी न्यूज वला सबके देखना चाही की कोनो भी कम्पनीमे कोइ भी बच्चा सब काम करैत छै कितना देर काम करैत छै ओकरो की टाइमिंग छै केतना बजे आबैत छै केतना बजे जाइत छै ईहासब न्यूज़ नहि आबैत छै बहुत जगह अइसन होइत छै घरोमे मारल जाइत छै लोककेँ पीटल जाइत छै जे न्यूज नहि आबैत छै ककरो घरमे चोरी भए गेलै तऽ ओएह सबके जानकारी नहि मिल पाबैत छै तऽ से मीडिया वला सबके छै ने की करना चाही अपना नम्बर जे छै हर जगह छोड़ना चाही की किछु भेल तऽ अहाँलोग हमरा सम्पर्क करी हमराके बताबु की भेल नहि भेल तबे तुरत आके एक्शन लेके काहेकि मीडीएवलाके थ्रुमे या पेपरके थ्रु हमलोग सबचीज जानैत छिऐ अहाँ सुनिके अथि सम्पर्कसँ हमलोग जानबइ ने तऽ ई सुनिके ई सब देखना बहुत जरुरी छै